दाउनि गेजेराव आं गासै दाउखौ नुजोब्बाय दाउथु दावब' दाउखा दुलाबाथा आलायरा बेदबेदा फेरेंगाजों गासै दाउखौबो जों नुजोबो आं बबेखौ साबसिन मोनो दा दाउथु फेरेंगा ओमफ्राय मा होनो दावब' बेखौ जि मोजां मोनो आं नायबाय थानो गोदोना गोलाव गोलाव ना खेबना लांनाय दाउ ना गाग्रोबनाय बेखौ जि मोजां मोनो आं नायनो बे दाउ माथामखौ माब्रैखौ आं नायनो बिराद मोजां मोनो दा बेफोर दाउआ स्लिम स्लिम दाउथुआ दलद दलद जायो फेरेंगाया खिब' फेथें फेथें दालाइआव बानानै बायो हाग्रा सावोब्ला लांखाजायो बेनिखायनो आं फेरेंगा दाउखौ बिरात मोजां मोनो आरो दाउथु स्लिम स्लिम फेरेंगा स्लिम स्लिम दावब' आथिं गाग्रोम गाग्रोम ना हमनायखौ आं नायनो जोबोद मोजां मोनो बे दावब' गोदोना गोलाव गोलाव खालामग्लायनायखाय जोंनि गासैबो बे मा संसाराव जेसेबां दाउ दं आं गासैखौबो बे गुबुन गुबुन बायदि दाउखौ आं बुंजोबनो रोङा नामफोरखौ आं दाउखा दावब' दाउथु फेरेंगा बेखौल' आं बुंनो गोरों दाउसारि दुलाबाथा बेफोरखौहाय आं जेबो दाउनि सोमोन्दै नामखौनो बुंनो रोङा बहाबा हादिदग्ला दङ बहाबा सिगुन दङनो जों गोरलै गोरलैआव सिगुनफोरखौ नुयोमोन जों दा देरनानै बुरैलायबाय सिगुनखौनो नुला जों गोदो गोरलै गोरलैयावहाय जोंनि फिल्डफोराव नोगोद बानानै थाफैयोमोन जोंनि न' गुदियाव दा सिगुना माबायदि जोंनि फिसाफोरा जोंनि बिसौ बिथायफ्रा दा नुला बे सिगुनखौ रावबो खोन्थानोबो रोंनाय नंला दा जों गोदो नुबाय जों बेनिखायनो जों दा बुंनो रोंबाय हारगिला दाउसेन बेखौबो जोङो नुदों सिगांआव दा नुनाय नुवाखिसै जोंनि फिसा फिसौफोराबो दा बेखौ नुवाखिसै जोंबो नुवाखिसै जों गोरलै गोरलैयावब्ला हारगिला नुदों ओमफ्राय सिगुन नुदों बे दाउआ बबेयाव थांखो जों दा नुनो मोनलिया बबे जायगायाव दं बबे देशाव दं जों बुंनो हालिया